ॿियो छा तव्हां जो हैलो राधास्वामी रेनू कहिड़ो हाल आहे तबियत ई ठीकु न आहे कोई हालचाल ई नथो पुछे न सूरु थी पियो आहे ॾाढो वजनि बि वधे थो थोरो तोखां हिन करे फोन कई आहे थोरी सलाहु ॾे छा कॼे तू त हमेशह मस्तु तंदुरस्तु रहंदी आहीं कोशिशि करे सघंदा ई आहियां न कोशिशि तोखे ख़बर थी न मां इहे करे सघंदमि तोखे ख़बर थी न इहो करे सघंदमि

हुनजे अलावा कुझु ॿुधाए न रेनू खाधे पीते ते कंट्रोल नथो थिए न

हा उहो बि आहे सुठी खुराक ठाहे ॾे जंहिंसां मुंहिंजा सूर लवनि सुठी खुराक ठाहे ॾे ॿियो बाक़ी इहो बि मूंखे ॿुधाए न बाक़ी मां छा छा खावां कीअं खावां थोरो मूंखे फ़ाइदो पए भई ॾिसु मूंखे ॿाहिरी कसरत करणु वञणु त वक़्तु नथो मिले त घर में ई कुझु अहिड़ो ॿुधाए की मुंहिंजो खाधे पीते सां ई थोरो फ़ाइदो थिए हा हुनजे बिना कीअं हलिबो थोरी ग्रीन जूस जी मूंखे ॿुधाइजांइ कीअं कीअं छा छा विझिबो आहे त मां ठाहे पीए सघंदमि जी समय भले कंहिंमहिल बि मूंखे लिखी करे मोकिलिजांइ जेको इहो कबो आहे मोबाइल ते हुनते मूंखे मोकिल मोकिलिजांइ मां फॉलो कंदमि थोरो हुनखे हलाइण जी कोशिशि कंदमि हुनते

ठीकु आहे हा हा ॾोढो ठाहे खाइजांइ हा सही आहे ज़रूरु कोशिशि कंदमि हिन सभिनी ते हलण जी ऐं फ़ाइदो पवंदो त ॾाढो तव्हां जी महिरबानी थी वेंदी हा हा हा जल्दी मिल चंङो वक़्तु थियो आहे न मिली हा ठीकु आहे हल रखां थी हा हा ठीकु आहे महिरबानी